हेलो क्या आप रसोई रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं मुझे खाना ऑर्डर करना था तो क्या आप मुझे खाना घर पहुँचा कर दे सकते हैं मेरा घर आपके रेस्टोरेंट से काफ़ी दूर है तो क्या आप वहाँ तक भी खाना पहुँचा देंगे और अगर हाँ तो आप देर रात को अगर मुझे लगता है तो कितने बजे तक पहुँचा कर दे सकते हैं अगर रात में दो तीन बजे लगता है या फिर मुझे पचास साठ लोगों का खाना लगता है तो वो आप इस आराम से दे सकते हैं या नहीं और अगर घर पहुँच सेवा आप दे सकते हैं और अगर हम बाहर गाँव रहे है और हमें खाना ऑर्डर करना है तो क्या आप वो हमें दे सकते हैं और कितने लोगों का दे सकते हैं एक समय में और अगर मौसम खराब है या बहुत तेज बारिश आ रही है तो भी क्या आप हमें खाना पहुँचा कर दे सकते हैं बारिश आने पर क्या आप हमें आराम से पहुँचा कर दे सकते हैं भोजन और हम ट्रेन में कितने बजे तक की सेवा आप उपलब्ध करा सकते हैं